जय झूलेलाल मुखे टीवी खपंदी हुई मां पासे जे शोरूम में वयमि हुते समाट टीवी मूंखे पसंदि आई मां उहा वरती पो घरु आहियो भाई हो फिट करे ॾेई वियो जंहिं महिल टीवी चालू थी त उन में आवाज़ बि सुठो आ्ई कलर बि सुठा आहिया ऐं नवां नवां फंक्शन बि चालू कया ॿारनि गाना बि चालू कया ऐं डांस बि कनि पिया हुन खे टीवी ॾाढी वणी उहे सभिनी खे टीवी वणी ऐं सुठो ई थियो